जोंनि आसाम रायजोआव बर' रावा जिगुजौ द'जिथाम मायथाइनिफ्राय बर' थुनलाय आफादनि नाजानायाव बर' रावनि बिजों फरायसालिया जागायो आरो बर' रावजों जोंनि आसामाव गोबां जायगायाव बर' रावजों फरायनो मोनो दिनैसिम बर' रावा मुलुग सोलोंसालि इउनिभारसिटिसिम दावगाबाय दा जिगुजौ द'जिथाम इंराजि मायथाइनिफ्राय बर' रावा जागायनानै दिनैसिम गोबां इउनिभारसिटि आसामल' नङा गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो सोसनजाबाय बर' एम आइ एल नि हिसाबै बे बर' एम आइ एल फोरखौ दा दिल्लि इउनिभारसिटि जवाहरलाल इउनिभारसिटिफ्रावबो बर' एम आइ एल खौ सोसनबाय आरो बर' जोंनि रावा

दाइन सेदिउल माने ओइद सेदुलावबो सोसन जाबाय नैबे आरो बर' रावा ओइद एस'सियेत स्टेट लेंगुवेज महरैबो गनायथि होजाबाय दिनै जों बर' रावजों सोलोंथाय लानानैनो गोबाङा ए सि एस इउ पि एस सि फरायनानै एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार गोबां जालांबाय थिग बिदिनो बोसोर बोसोर नङाब्लाबो बबेबा बोसोराव नङाब्लाबो गुबुन बिदिनो बबेबा बोसोराव बेबायदिहाय बर' रावजों फरायनानैनो सोलोंथाय लाना ए पि एस सि इउ पि एस सि याव बिबदिनो सोरबा दि सि कमिशनार बेबायदि जालांबाय आरो नै बिब्दिनो ओइबारबो ए पि एस सि आनजादाव बर' राव फरायनानैनो जोंनि बर' रावनि सोलोंथायखौ लानानै थामजिगुसा जोना ए पि एस सि याव उथ्रिसारनो हादों थिग बिदिनो आंबो बर' रावजोंनो फरायनानै दिनैसिम एम ए थाखो बर' एम आइ एल नि हालागि आवगायनो हादों आरो साख्रिबो मावगासिनो दं बर' बिजों फरायनानैनो जोंनि बर' थुनलाइ नि नाजानायाव बर' रावजों सोलोंथायखौ आरो बेबार नैरोजा नैजिथाम इं मायथाइनिफ्राय हायार सेखेनदारियाव गिबि बर' बिजोंजों फरायनायनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय गनायथि मोनो आरो दा गिबि फार्स्ट इयारनि एग्जामा फर्म फिलआप सोलिबाय दङ दा बिबदिनो इबार फार्स्ट इयार फास जाखांबा फैगौ नैजिब्रै इं मायथाइयाव सेखेन्द इयार मोनगोन सेखेन्द इयार मोननायनि उनाव बिनि नेक्स्ट नैजिबाबो नैरोजा नैजिबा इं मायथाइयाव माने बि ए थाखोआव आरो कलेज लेभेलनियाव मोनहैगोनखौ आं आसा थिदों बिबदिनो बर' रावजोंनो डिग्रि इउनिभार्सिटिसिम हालागि आरो फरायसालिमायालागि फरायहैनो हानायखौ आं आसा थिदों दिनै जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव दिनैसिम बर' रावनि सोलोंथाया मुलुग सोलोंसालिमासिम दावगा लांबाय आरो उनफोराव दावगा लांबाय थागोन आं बेनि सायाव आसा खालामदों आरो जोंनि बर' रावा जोंनि रायजोनि सोलोंथाय खान्थियाव मोजां फाव लाबाय दङ